हमरा घुमय फिरयमे बड़ नीक लागइए घुमय छी काँवर जाइमे बड़ नीक लगइए दरभंगा गेल छलहुँ मनोकामना मन्दिर ओतऽ घुमलहुँ सती माइ थान गेल छलहुँ दरभंगामे ओहो घुमलहुँ मनोकामना मन्दिर लगमे घुरलहुँ ट्रेनमे घुमयमे बड़ नीक लागइए घुमय फिरयमे नीक लगइए बाबोधाम एकबेर गेल छी बाबाधाममे घुमलहुँ बासुकीनाथमे घुमलहुँ जनकपुर गेल छलहुँ जनकपुरमे घुरलहुँ घुमय फिरयमे नीक लागइए टेम्पूमे जाइमे नीक लागइए बसमे जाइमे नीक लागइए सौँसै घुमलहुँ घुमलौँ फिरलहुँ मन्दिर गेलहुँ पूजा कयलहुँ इसब करयमे नीक लागइए सौँसै घुमि फिरके खेलहुँ खाना खेलहुँ ईसब जाइमे नीक लागइए मन्दिर अरमे जाइ छी पूजा करय छी बिदेशर जाइ छी ओतऽ पूजा करय छी सौँसै जाइ छी सिमरिया गेल छलहुँ सिमरिया ट्रेनसँ गेल छलहुँ ट्रेन सँ सिमरिया गेल छलहुँ हन सिमरियामे फेर भोरे उतरलहुँ सिमरियामे नहेलहुँ नहा कऽ सौँसै मन्दिर सब छन्हि बजरंग वलीके मन्दिर छन्हि महादेवके मन्दिर छन्हि सब मन्दिर अरमे पूजा कयलहुँ पूजा कऽ कऽ फेर होटलमे सब गोटा बसि कऽ खाना खेलहुँ खाना खेलाके बादमे फेर ट्रे्न पकड़ि कऽ फेर सकरी अएलहुँ सकरीसँ उतरलहुँ तऽ फेर सरिसो पाही एलहुँ तऽ सौँसे जाइते रहय छियै घुमय फिरय लए घुमय फिरयमे नीक लागइए ट्रेनोमे जाइ छी बसोमे जाइ छी जेतहु होइए तेतौ घुमय फिरय लए जाइ छी घुमय फिरयमे नीक लगइए मन्दिर धाम सौँसे गेलहुँ पूजा करय लए गेलहुँ ईसब जाइमे नीक लागइए

हँ ओ उगना मन्दिर छथिन जेतऽ महादेव आयल छलखिन हन विद्यापतिके सेवा करयके लिये तऽ ओतो ओतहु हम सब गेल छी घुमय लए उगना मन्दिर छथिन बहुते नीक

ओ हुनकर महादेवके बहुत नीक भक्त छलनि हुनकर भक्ति करय छलनि महादेव कऽ विद्यापति छलखिन से हुनकर पूजा करय छलनि तन मन धनसँ हुनकापर श्रद्धा भेलनि महादेवके तब एलखिन उगना बनि कऽ बहुत दिन तक विद्यापतिके सेवा कयलखिन फूल तोड़िके आनि दे छलखिन हन जल भरिके आनि दे छलखिन सब किछु कऽ दै छलखिन घर बहारि दै छलखिन नौकर बनिके रहलखिन हुनका अइ ठाउँ बहुत दिन तक लेकिन हुनकर कनियाँ जे छलखिन हुनकर से नौकरे समझय छलखिन महादेवके ओ नहि बुझय छलखिन जे ई महादेव छथिन महादेवके रूप धऽ कऽ हमरा ओइ ठाम आयल छथि से तऽ ओ नहि बुझय छलखिन विद्यापति तऽ कनि मनि बुझय छलखिन ओ हुनकर आदर सत्कार करय छलनि लेकिन हुनकर कनियाँ नहि बुझय छलखिन हरदम हुनका ताना मारैत रहय छलखिन हमेशा हुनका निच्चा देखबैत रहय छलखिन जब एक दिन बहुत किछु कहलखिन तऽ ओ तऽ नहि किछु कहय छलखिन तैयौ मगर एक दिन जे बहुत किछु कहि देलखिन बहुत तरहके अपमान कयलखिन तऽ हुनकासँ नहि रहल गेलनि तहन ओ छोड़िके चलि गेलखिन तऽ ओही दिनसँ ओ मन्दिर ओतऽ बनि गेल उगनाके उगनाके नाम धराके आयल छलखिन महादेव तै दुआरे से जे जे ओ उगना मन्दिर ओतऽ बनल अछि तऽ ओइ दिनसँ वएह ओ हुनकर नाम भऽ गेलनि उगना मन्दिर

हँ महादेव नौकर बनिके आयल छलखिन विद्यापतिके ओइ ठाम

ओ मन्दिरमे छन्हि जे मतलब ईसब जाइ छै पूजा उजा कयलक हुनकर मूर्ति छन्हि इएह सब छन्हि बहुत दिन गेला भऽ गेल तै दुआरेसँ लेकिन इएह सब छन्हि ओतऽ घुमय फिरय

हँ बाबो धाम गेल छी

बाबाधाम गेल छी हमर बचियाके मूरन छलै ने लड़की कऽ तऽ वएहमे गेल छलहुँ हन बच्चाके ओतऽ मूरन भेल यऽ तऽ वएह गेल छलहुँ हम बाबाधाम

बाबाके महिमा तऽ बहुत छन्हि महान सावनमे तऽ बहुत लोक जाइ छन्हि काँवर लए कऽ

हुनकर जल चढ़बय लए जाइ छन्हि सावनके जल हुनका बहुत पसन्द छन्हि काँवरमे जे लोक जाइ छन्हि ओतऽ जे जल छन्हि फेर ओतऽ जाइ छन्हि तऽ हुनका जल चढ़बय छन्हि महादेव छथिन गौरीके मन्दिर छथिन बहुत मन्दिर छन्हि हुनका ओइ ठाम हम सब गेल छी सौँसे देखने छी

ओतऽ महादेव जे प्रकट भेलखिन तहिया ने रावण जे नेने छलखिन लअ जाइ छलखिन तऽ हुनका लघुशङ्का लगलनि तऽ ओ कृष्ण भगवान छलखिन ओ अपन रूप बदलिके आयल छलखिन ग्वालाके रूपमे आयल छलखिन तऽ हुनका हाथमे जे दऽ देलखिन आओर कहलखिन जे कनि अहाँ हिनका महादेवके पकड़ू हम कनि लघुशङ्का कऽके अबय छी तऽ हुनका तऽ माया छलनि हन कृष्णे भगवानके तऽ ओ जे लघुशङ्का करऽ लगलखिन तऽ धारे फुटि गेलनि ओ हुनका फेर भारी लगऽ लगलनि तऽ ओ कहलखिन आब हम नहि राखि सकय छी हम राखि दे छी निच्चामे तऽ ओ समझा देने रहनि जे नहि निच्चामे जे अगर अहाँ रखबय तऽ फेन ई धरतियेमे प्रवेश भऽ जेताह फेर ई उखड़ता नहि ने ई अथी भऽ सकय छथि तऽ ओ तऽ समझा देने रहथिन रावण जे अहाँ ने निच्चामे रखबय लेकिन जब ओ नहि अयलखिन तऽ हारि थाकिके ओ ग्वाला जे छै से राखि देलखिन धरतीमे तऽ ओतऽसँ ओ महादेव कतनो रावण अयलखिन हुनका कतनो हुतलखिन तुतलखिन तऽ ओ ओतऽ सँ नहि उखड़लखिन हुनका बुते नहि भेलनि लअ गेल तऽ ओ अङ्गुठा लऽके दाबि देलखिन तै दुआरे ओतऽ जे छै से महादेव सब सँ छोट छथिन शिवलिंग जे छन्हि ओतऽ से सब सँ छोट छथिन सब सँ छोट छथिन बिदेशरो बाबा से ओतऽ छोट छथिन वएह अङ्गुठा लऽके एनाके दाबि देने छथिन रावण तै दुआरेसँ ओतऽ मन्दिर बनि गेलय फेर सब ओतऽ जाइ आबऽ लागल वएह दिनसँ ओतऽ सब पूजा पाठ करऽ लागल

हँ रामायणो देखने छियै

राम आओर रावणके युद्ध किएक भेलय सीतेके दुआरे पहले तऽ सुर्पनखाके दुआरे भेलय सुर्पनखा जे अगर नहि जैततथिन राम लक्ष्मण लगन शादीके प्रस्ताव लअ कऽ नहि जैततथिन तऽ नहि होइतइ ओ सुर्पनखा गेलखिन जे हमरा से रामसँ जे हमरासँ शादी करू तऽ राम तऽ कहलखिन जे सीता तऽ हुनका साथमे छलनि कहलखिन हमर तऽ शादी भऽ गेल अछि हमर पत्नी तऽ हैया अइछे ओ लक्ष्मणके इशारा कयलखिन जे ओ अकेले छथि हुनका पास जाउ तऽ गेलखिन सुर्पनखा तऽ ओ कहलखिन से नहि नहि हमर शादी भऽ गेल अछि हम शादी नहि करब तऽ ओ सुर्पनखा कहलखिन जे अहाँ ई यएह सीता दऽ जे ई लड़की एकरे दुआरे जे अहाँ हमरा शादीसँ इनकार करय छी एकरे हम खा जेबय सीताके जे खाइ लगलखिन तहिपर लक्ष्मणके गुस्सा आबि गेलनि हुनकर नाके छपटि देलकइ ओहीके दुआरे से युद्ध ओतयसँ शुरू भऽ गेलनि दुश्मनि वएह कहलखिन सुर्पनखा जाकऽ जे एना एना हमरा कयलक हन ओ वनवासमे जे आयल छथि दू गो वनवासी आओर एगो हुनका साथमे एगो जे छथिन स्त्री से बहुत सुन्दर छथिन ओइके दुआरे से ओ हमरासँ शादीसँ इनकार कऽ देलथि रावण वएह देखय लै जे गेलखिन तऽ सीताके देखके हुनकापर ओ मोहित भऽ गेलखिन ओ भेष बदलिके अयलखिन तऽ कहलखिन हमरा भीक्षा दियऽ भीक्षा दै लै जे गेलखिन लक्ष्मण रेखा दऽके गेल छलनि कहने रहनि पार नहि करय लए लेकिन ओ श्राप अर दियऽ लगलखिन रावण अथीके वेषमे गेल छलखिन हन तऽ ओ कहलखिन जे श्राप जखन दियऽ लगलखिन तऽ ओ लक्ष्मण रेखा पार कऽ देलखिन लक्ष्मण रेखा जे पार कऽ देलखिन तऽ ओ हुनका हरण कऽ लेलकैन सीताके हरण कऽ कऽ लएके चलि गेलखिन ओइके दुआरेसँ रावणमे आओर राममे युद्ध भेलनि